आमचे इंडियेक बरे डॉक्टर आमचे इंडियेक बरे हॉस्पिटल आसा डॉक्टर बी बरें आसा ट्रिटमेंट बी सगळो बरो करता आमचे इंडियेन मशिनरी बरी आसा एकदम बेस्ट आसा पय पयलीं पयलीं मशिनरी आमची आमची बरी ना जाल्ल्यार पूण पूण मातशी

मरे जाल्यार व वक बी पयशे वखदांचे बी पयशे

जाले आनी आणी तेंचे जीएसटी बी खूब ला लागल्या कोविडान जाल्या तेन्ना लोकांक खूब त्रास जाले पूण आमचे काळजी घेवपाक आनी डॉक्टर पर्य केले हेल्थ कॅर बरें करपाक आनी तान भरतान आनी हॉस्पिटल मन बांदपाक शकता